मैं ऐसे व्यक्ति को सलाह देना चाहूँगा जो अभी तैरना सीखना शुरू कर ही रहा है तो वो सबसे पहले बहुत ही अनुभवी तैराक से संपर्क करें और पहले छोटे और कम घेरे स्विमिंग पूल में जाकर जो तैराकी की बारीकियां हैं उसको सीखे और जैस जैसे वो तैराक उनको बता रहा है कि आपको रोज यह स्टेप करने हैं वो स्टेप रोज करें और उनके दिए गए निर्देशों को ढंग से सुने और उसको अमल में लाए इसके बाद वो जब उनको लगे की हाँ वो थोड़ा सा तैरना सीख गए हैं तब वो बड़े और थोड़े से गहरे तलाब में जाए या फिर स्विमिंग पूल में जाए और वहाँ पर बताई गई कलाओं को वो काम में लेकर और तैरना शुरू करे और एकदम से बड़े या ज़्यादा गहरे नदी में न जाए या ऐसी जगह न जाए जहाँ पर जो है पानी बहुत ज़्यादा गहराई में हो